पेशेवर तैराकी जे होइ अछि ओकरा ऑक्सीजन रहय छै ओ बड़का बड़का समुद्रमे बड़का बड़का नदीमे हेलय अछि आओर हमसभ जे छै से गाममे तालाबमे नहाइके लेल जाइ छी तऽ जे हिसाबसँ टाइम रहय छै ओइ हिसाबसँ समयके अनुसार हेललहुँ आओर हेलयमे नीक लगय छै पैघ पैघ तालाबमे नीक लगय छै बाढ़ि अयला नदीमे नीक लगय छै हेलयमे आओर हमसब बिना ऑक्सीजनके बिना रस्सीके पानिमे हेलय छी आओर पेशेवर जे होइ छथि ओ अपन पूरा हुनका साधन रहय छनि ऑक्सीजन रहय छनि नाव रहय छनि ओइसँ ओ हेलय छथि आओर हमरा सब बिना साधनके अहिना तालाबमे खेललहुँ आओर ओइमे खूब नीक लगैय हेलयमे हमरा सबके बच्चेसँ प्रैक्टिस कयने छी आओर एखन तक हेलय छी खूब बढ़िआँसँ